दही चुड़ा छै मिठाइ छै सब्जी छै बैगन आलू के सब्जी छै अथी बैगन पालक के सब्जी छै आलू कोबी के सब्जी छै सब किछु छै आओर दही चिन्नी सब है आओर पूरी छै कचौड़ी छै मिठाइ छै सब्जी छै सब किछु छै आओर दही चिन्नी सब रसगुल्ला लाल मोहन ऊजला काला सब छै आओर सब सब मे खाइत रहै छै लोक माॅंगि माॅंगि के खाइ छै दै छै लोक इएह छै